टाइम होखानानै टाइमाव सफैयासै आदाया नोंनि थाखायनो जा गोबाव जाबाय आंहा बेनि सायाव आरो टिकेट दानखानाय बासखौनो खारग'होबावबायसो आंहा एस्सेबा गोनांथार खामानि दङमोन सौहैथारनांगौमोन नों समाव सफैनायमोनब्ला आंहा बिदि लस्ट जानाय नङामोन बिनि सायाव नोंनो फैसाबो होनांबाय खामानि गैयै मालायनि समखौ जाना होग्रा एसेथ' बुजिनांगौ ना